नमस्ते सर सर मेरा मुबाइल तीन दिन से गुम हो गया है रिपोट दर्ज करवाए हैं लेकिन आप तो पता ही नहीं लगा रहे हैं हूं सर और उसमें बहुत मेरा नंबर था रिश्तेदार लोग का और फिर गाँवपुर का सबका नंबर था सर कुछ हाँ कुछ कीजिए ना सर मेरा मोवाइल जिसे कि खाेआ है फिर मिल जाए हाँ सर कितना समय अभी लगेगा सर सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना उसमें नंबर है हम बहुत परेशान हैं सर

या नहीं सर अच्छा ये बताइए मेरा मोवाइल कब तक मिल जाएगा अभी के हाँ जैसे कितने दिन लगेंगे कि कितने समय लगेंगे कुछ तो बताइए सर एक हफ्ते का अरे सर सब लोग तो परेशान हो जाएंगे फोन लगाते लगाते हाँ सर सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना सर अरे सर हम घबड़ा नहीं रहे हैं सर ये कहे रहे हैं कि सब हमारे रिश्तेदार अगर कोई फोन लगा रहा होगा वो बहुत परेसनल नंबर था ना उसी में सब लोग का तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी मिल जाए तो ठीक है अच्छा चलिए ठीक है सर हाँ नमस्ते सर